सीतामढ़ीमे मुख्य रुपसँ शैक्षणिक संस्थान बहुत है लेकिन एतऽ जे छै यूनिवर्सिटी यानि विश्वविद्यालय स्तरमे श्री राधाकृष्ण गोयनका कॉलेज आओर शैक्षणिक प्रशिक्षण ई सभमे सन्त लक्ष्मी नारायण दास शैक्षणिक संस्थान आओर भी बहुत सारा प्रतिष्ठान जुड़ल अछि शैक्षणिक संस्थानमे ई सभके नाम छै लेकिन यहाँ सभसँ बड़का मुख्य समस्या ई है कि जोन सरकारी संस्थान है ओकर स्थिति बहुत दैयनीय है एकर मेन कारण कि शुरुएसँ एकर नहि ढङ्गसँ निरीक्षण कोइ भी कार्यक्रमके सुचारु रुपसँ बस फॉर्मिलिटीके लेल बच्चा सभ एडमिशन करा लेलक आ सिर्फ अपियर होके एक्जाम दए देलक जाहिसँ यहाँके संस्थानके बहुत बुरा स्थिति है नहि यहाँ शिक्षक अपन मनसँ सहीसँ अथि पूरा पढ़ा पेलक आ नहि बच्चा सभ अथि पढ़लक काहेकि बच्चो सभ दोसर संस्थान जोइन निजी संस्थान वगैरह ई सभपे डिपेन्ड रहैत छै ओहे सभ पर अथि ओहो आश्रित रहिके सिर्फ नामके लेल कॉलेजमे एडमिशन करैलक आ बस निजी प्रतिष्ठान ई सभमे पढ़िके अपन एक्जाम वगैरह चाहे कम्पिटिटिव तैयारी सभ ओहिए पर पूर्णतयाः निर्भर रहैत छै जेकर मुख्य कारण सरकारी अव्यवस्था अइ ठीक एहिके चलते यहाँके ई गतिविधि सभके चलते बच्चाके भी विकास सही ढङ्गसँ नहि हो पैलक आओर जेकर कारण आर्थिक रुपसँ बच्चा पर अधिक बोझ पड़ैत छै ओकर गर्जियन पर काहेकि प्राइवेट संस्थान तऽ ओ तऽ मुनाफा व्यवसायके तौर पर अथि कएले रहलक ओ सहीसँ बिना पैसाके अथि करि नहि पबैत छै एहि लेल एकरा सरकारके व्यवस्था करैके चाही कि सक्रिय रुपसँ सुचारु रुपसँ हमेशा ही निरन्तर अवस्थामे रहएके चाही कि जाहिसँ सभ लोक एकर फायदा लाभान्वित हो सकथि